ہیلو میں راج گدی میدان سے بول رہی ہوں میں نے آرڈر دیا تھا چِکن پلاؤ اور مٹن ٹکّا کا میرا آرڈر ابھی تک ریسیو نہیں ہُوا ہے تو ایسا کیوں ہُوا آپ کو میں نے آپ کے ریسٹورینٹ سے اِس لئے منگوایا تھا تاکہ آپ کا کھانا اچھا ہو کیونکہ میں نے بہت ریٹنگ اُس کی اچھی تھی اِس لئے آرڈر دیا تھا لیکن اب جو ہے ٹائم ایکسٹینڈ ہوگیا اور ابھی تک جو ہے فُڈ ڈلیور نہیں ہُوا ہے تو جو ایکسپیکٹ کیا تھا ویسی نہیں ہے آپ کی ڈلیوری ریٹنگ اور آپ کی ریٹنگ بھی جو اچھی وجہ تھی آرڈر کرنے کی وہ ریٹنگ ہی تھی جو میں نے آرڈر کیا تھا لیکن فُڈ ابھی تک ڈلیور نہیں ہُوا ہے اور میں نے بہت بار کسٹمر کیئر کو اور ڈلیوری بوائے کو کال کیا تو انہوں نے مطلب کہ کال تو ریسیو کیا بٹ ایز اے پرٹینٹ کیا کہ وہ میرے گھر کے پاس ہی ہیں بٹ ڈلیور نہیں ہُوا ہے اب تک کھانا چونکہ میں نے اچھا جان کے کال آپ سے آرڈر کروایا تھا تاکہ مجھے فریش کھانا ملے اور ٹائم پہ ڈلیور ہو جائے میرا کھانا میرے پہ تاکہ میں اپنے اچھا سا پر فارم ڈِنر کر سکوں تو آپ ایسا کیوں ہُوا